एक ठो ऑनलाइन जींस मँगाए थे जो कि बहुत अच्छा था उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी ताकि वह जींस बहुत अच्छा था उसका कपड़ा भी था जो कि जीन्स का बहुत अच्छा था वह था कि पहनने में भी बहुत अच्छा लगा था